कौन बोल रहे हैं हाँ मैं बोल रही हूँ आप रिपीट करा दीजिए आप का सामान क्या था

इतना ही सामान था आप का और कुछ ऐड करना है क्या इस में इस्कूल बैग हाँ मिलता है ठीक है मैं इसी नंबर पर आप को फ़ोटो भेजूँ

डिस्काउंट तो मैम ऐसा है कि इस्टेसनरी जो बुक्स कॉपीज़ हैं उसका तो उतना ही लगता ऐ हाँ आप बैग्स अगर लेती हैं एक साथ में तो बैग्स पर मैं डिस्काउंट दे सक्ती हूँ बुक्स कॉपीस तो मैम आतीं ही कितने की है उतना ही होता है उसका तो बाक़ी बैग्स पर देख लेंगे बैग्स पर डिस्काउंट हो जाएगा हाँ ठीक है मैं भेजती